मैंने कुछ ही समय पहले ही ई कॉमर्स वेबसाईट से एक मोबाईल मंगाया था जिसकी पैकेजिंग भी मुझे ऐसा लग रहा था कि छेड़ छाड़ हुई हो और उसके साथ जिसकी भी पैकेजिंग भी सही से नहीं थी और मैंने कुछ समय उस फोन को यूज किया और उसमें बहुत सारी समस्याएँ भी थी तो मुझे ऐसा लगा की शायद किसी ने फोन या फिर डमी फोन उसमें था जिसमें कई सारी प्रॉबलम थी और बहुत सारे दिक्कत आई मुझे उससे फिर कुछ समय बाद मुझे उस सामान को एक्सचेंज कराने के लिए भी दिया जिसमें भी मुझे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और बहुत लम्बे समय तक मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और मतलब पैकेजिंग से रिलेटेड हो सकता है कि मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया मैं उसको हाथों हाथ वापस कर सकता था इसी तरह से मैंने उस फोन में और भी कई परेशानी देखी थी उसके पैकेजिंग से अगर मैं उसी टाइम ध्यान दे देता तो हो सकता है कि मैं अच्छा फोन ब उस टाइम बदला सकता था उसे पर बाद में बहुत वक्त लगा और बहुत सारी परेशानियों भी आई